ना हमनायाव जोंनि बर'नि ना हमनाय जोंनिया जेरै जेखाय खबाइ बेखौ जोङो औवाखौ औवाखौ जिरनानै जोङो आखाइजों हेबनानै जेखाय खबाइखौ जों बानायनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो बे जेखायजोंनो जोङो दैमायाव नाखौ गुरनानै लाना फैयो आरो जोङो बे खबाइखौ नाखौ लानो थाखाय जोङो गावनि जान्जियाव खास'नानै जोङो जेखाय खबाइ लानानै जों दैमायाव गुरनो थाङो गुरनायनि उनाव जोङो बे जोंनि बर' हारिनि जेखाय खबाइ जेरै गुबुन जाथिया जेरै मुस्रिजों जेरै बोनानै बिदिनो ना बायदिसिना दिनै खामानि मावनानै जायो जोंनिया जेरै बर'निया जेखाय खबाइ बेनो जोंनि बर'नि बेखौ सिनायाबो गुबुन हारिया सिनायाबो जानो हागौ जों दिनै जेखाय खबाइजों ना गुरनानै जोङो नख'रनि मेगं थाइगंखौ जों बिदिनो मोजाङै जों संनानै जानो हायो जेरै जोङो मोनसे हाखरखौ सारनो थांब्ला एसेबां गोबां दैखौ साारनानै जोङो बिनि नाखौ हमनांगौवा जोङो जोबोर खस्थ' मोनो बेखौ जोङो दैखौ जोङो फोरानजोबनो हायाबो जानो हागौ मानोना जोङो बे दैखौ फोरानजोबनो हाबासो जों बे दैनि नाखौ जोङो गावनि आखाइजों खस्थ' खालामनानै दिनै हमनानै लाबोनो हायो आरो बिनि उनाव जोङो जोंनि जेखाइजों बे नाखौ जोङो साथेनानै जोङो बे दैनिफ्राय जोङो नाखौ जेखाइयाव सारहरो बिनि उनाव जोङो नाखौ जोङो जेखायनिफ्राय जोङो साफ्फा खालामना जोङो न'वाव लाना फैयो आरो बे दैखौ सारनोब्ला जोङो गोबां दिनै लोगोजों जमा जानानै जों बे दै गिदिर मोनसे दैखौ सारनोब्ला जोङो लोगो जानानै जों दैखौ सारनो गोनां जायो बेनि उनाव जोङो दैखौ फोराननो हाब्लासो जोङो बेनि नाखौ दैनिफ्राय जोङो बोखांनानै लाबोनो हायो आरो बेयाव जोबोर खस्थ' जायो जेरै जोङो दैखौ जोङो फोरानजोबनो हाया बिनि जाहोनाव जोङो जोंनि देहायाव जोबोर खस्थ' मोनो मोदोम सानाय बायदिसिना जों लोमजानोबो हागौ बिनि थाखायनो जोङो जेखायजों जेरै आखाइजों दिनै हेबनाय जोंनि आयजें औवानि आयजें जों बेखौ लानानै जोङो दैमायाव जेरै अन्थाइ खारै हाब्रुफोर बेफोराव जोङो जेखायखौ लानानै जोङो ना गुरहैयो बिनि उनाव जोङो बे नाखौ जोङो नख'रनि गासैबो गथ' गथाय बिसि फिसाइ गासैबो जों बे नाखौनो जोङो बायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रिफ्राव होनानै जोङो बे नाखौ जानो हायो आरो बिनि उनाव गुबन हारिया सिनायाब्लाबो जोंनि बर'नि बे आखाइजों हेबनाय आयजें जेरै जेखाय खबाइ बेखौ लानानै जोङो गावनि गोसोबायदि दैमायाव ना गुरनानै जोङो जानो हायो